हा चयो चयो हा ॿुधो मूंखे त पर आहे नी अहिड़ो मोबाइल खपे इअं माने हेॾो उचो न खपे मां आई न सादो ई वापरींदी आहियां मूंखे सादो ई खपे

पर मां अहिड़ा उचा ऐं मूंखे हलाइणो न ईंदो आहे नी मां कीअं उचा अहिड़ा मोबाइल वठां मूंखे सादो ई वापरींदी आहियां त मूंखे मूंखे वरी हलाइणो ई हलाइण ई न अचनि त कहिड़े कमु जा मां वॾा मोबाइल हा हा इअं त इहो त सही आहे पर वरी मूंखे हलाइण ई न अचे त पोइ कीअं वठे ॿार थोरी मूंखे सेखारींदा हा हा ॾिस पंजवीह मॉडल वणंदा त खणी वठंदमि मां बि पर इहो न बजेट मूंखे बजेट बजेट ॿुधाइजो घणो आहे इहो मूंखे बजेट मूंखे बजेट मूंखे बजेट में हेॾो न हुजे इहा माना सिंपल हुजे बजेट हेॾो मां न वठी सघंदमि बराबरि ॾिसा ॾेखारियो ॾेखारियो भले मूंखे वणंदो त मां वठी लाईंदमि ठीकु आहे हा हा हा त ठीकु आहे मां वठी हलाईंदीमांव तव्हां खां हां भले भले बुधायो दीदी हिन जा कलर ॿुधायो मूंखे रेड रेड कलर रखी छॾिजो हा हा त पोइ मां मां तव्हां खां मां तव्हां खां वठी वेंदीमांव दीदी